नमस्कार कौन सी कौन सी आपको चाहिए सब बुकें मिल जाएँगी हाँ मिल जाएगी कौन सी क्लास हाँ हो जाएगा वाई फाई सुविधा है बैठने की सुविधा है बुक्स हैं सारी हिंदी इंग्लिश लिटरेचर सभी चीज़ की सुविधा है आपकी कौन सी चाहिए

हाँ पानी की सुविधा है सब चीज़ का वाशरूम सब चीज़ का सुविधा है

क्या हाँ माहौल एकांत रहेगा आपको मिलेगा नॉइज़ नहीं रहेगा सब कुछ मेरे पास बुक है कौन सी आपको चाहिए किस क्लास की हाँ मिल जाएगी एडमिसन सौ रुपये सौ रुपये एडमिशन एडमिसन शुल्क अग अलग से लगेगा और मंथली अलग से लगता है

सौ रुपया बस मंथली फी है मंथली फी नहीं एडमिशन फी है मंथली फी अलग से लगता है पाँच सौ कम हो जाएगा कितना कम चार सौ हो जाएगा सौ रुपया कम हो जाएगा हाँ सब चीज़ की भी तैयारी की कॉम्पिटिशन की क्लास की हिंदी में चाहिए हिंदी मिल जाएगी इंग्लिश में चाहिए सामान्य ज्ञान की इंग्लिश हर चीज़ की मिल जाएगी जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग जिसकी चाहिए उसकी मिल जाएगी आपको कौन सी चाहिए फीस कम हो जाएगा वर्ना पाँच सौ था सौ रुपया कम किया चार सौ साढ़े तीन सौ हो जाएगा बस उससे कम नहीं होगा ठीक है आपके लिए तीन सौ अब उससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि एडमिसन फीस भी सौ रुपया ही है

कब एडमिशन लेंगी यहाँ पऱ

हाँ शांति का माहौल है सब कोई भी नॉइज आपको नहीं मिलेगा कब एडमिशन लेना है

ठीक है ठीक